मुझे सादा खाना बनाना पसंद है क्योंकि वो भारत के अधिकतर घरो में बनाया जाता है जैसे कि दाल चावल सब्ज़ी रोटी खिचड़ी और दलिया जब किसी कि तबियत ख़राब हो तो उसे दलिया ही दिया जाता है दलिया सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है तबियत ख़राब नहीं हो तो दलिया खाना चाहिए सुबह डेली दूध के साथ तो अच्छा रहता है और सादा खाना इसलिए बनाना पसंद है क्योंकि उसमें अच्छा हल्का महसूस करते हैं और बार बार बीमार भी नहीं होते और आसानी से पढ़ाई में मन भी लग जाता है अगर सादा भोजन बनाना आसान भी होता है अगर बात करें फास्ट फूड की और अदर ऑयली फ़ूड्स वगैरह जैसे कि भजिए वगैरह और क्या बोलते इडली सांबर वगैरह इन चीज़ों में थोड़ा ये सेहत के लिए हानिकारक भी होती हैं और कई रोगों को जन्म भी देती हैं इसलिए सादा भोजन बेस्ट होता है सादा ही भोजन खाना चाहिए